हा आम तौरि ते असां जे घर में बिजली रहंदी आहे पर कॾहिं कॾहिं तकनीकी बीमारी हुअणु करे ॿ खां टे कलाक ताईं लाईट बंदि बि रहे थी कॾहिं कॾहिं त घर में गर्मी में लाईट बंदि हुअणु करे कुझु कम रहिजी था वञनि पर ऐं उन्हारे में बिजली जी परेशानी घटि रहे थी इन्ही तरह सां हर मौसम में बिजली असां खे प्रभावित करे थी